हैलो हैलो तव्हां वासवाणी सोनिया था ॻाल्हायो तव्हां बावर्चीअ जो कम कंदा आहियो उनमें अहिड़ो आहे की मुंहिंजे घर आहे नी ॿ ॿ ॾींहंनि लाइ महिमान था अचनि अने मूंखे सुबुह खां राति ताईं जी रोटी खपे तव्हांजे हितां असांजी फैमिली आहे न असांजी फैमिली सिंधी आहे त तव्हां सिंधी फूड ई मोकिलींदव न त सभिनि खे मज़ा ईंदी अने सभिनि खे वणंदो बि हा हा ईअं न तव्हांजी हिक डिश जी प्राइज़ छा आहे मूंखे मूंखे आहे नी तव्हांजी सहेड़ी अंजली हिरानी आहे न उन्हनि तव्हांजी इलाही तारीफ़ कई की भई हिनजो कम इलाही सुठो अथसि अने हुनजे रोटी बि ॾाढी सुठी हूंदी अथसि एटले मां तव्हांखे हुनजे हुनखां ई कॉन्टेक्ट कयो आहे त तव्हां मूंखे थोरो डिस्काउंट बि ॾिजो हा त ॾिसो मूंखे आहे नी सूमरु ऐं मंगलु हिन ॿ ॾींहं ते सुबुह खां राति तव्हांजी रोटी खपे अने तव्हां मूंखे घरु ॾेई वञिजो मां वठण नथी अचां छो की एतिरा महिमानु हूंदा त पोइ मां घरां ॿाहिरि कीअं निकिरी सघंदमि हा अने जो ढीसू हूंदियूं आहिनि ढीसू ने वाटका ने पटेला उहे सभु बि तव्हां पंहिंजा ई मोकिलिंदव की उहे मूंखे ॾियणा पवंदा ऐक्चुली उनमें आहे अहिड़ो की भई फैमिली में आहे नी थोरा ॿार आहिनि त पोइ मां ईअं पई चवां की ॿारनि लाइ नी सयूं पटाटा थोरा सॉफ्ट हूंदा आहिनि न त हुननि लाइ उह अने वॾनि लाइ दाल पकवान अच्छा बराबरि आहे त तव्हां मूंखे चार्ज ॿुधाइजो न फाइनल तव्हां घणा रुपया वठंदव हा अने घणा माण्हू आहिनि न उह त मां तव्हांखे सुभाणे ताईं फाइनल करे ॿुधायांव थी की घणा माण्हू आहियूं हा पको ठीकु आहे हलो त मां तव्हांखां हा अने मूंखे वणी त मां ॿियनि खे बि तहांजो नालो ॿुधाइंदमि की भई इन्हनि जे हितां ठीकु आहे हलो वाहेगुरू